सिलाई ऐं बुनाई करण लाइ असां वटि सिंपल पुराणी मशीनूं आहिनि जिनि में असांखे हाणे मोडिफ़ाइ करण जा वारियूं खपनि जीअं त डिजीटल नम्बर ऐं डिसप्ले अचणु खपे या स्पीड वधी थी वञे त पोइ ओडीमहिल असांखे हेन इहो ख़बरु पवणी खपे की हाणे तुंहिंजी स्पीड वधी वई आहे स्लो कर पावर हुजणो खपे ऐं हेन धाॻो टुटी थो वञे त हेन हुन में हेन ओडीमहिल पहिरीं खां ई ख़बरु पवणी खपे की ही टुटी हुअण वारो अथव या रॿड़ टुटण वारो अथव ईअं त असांजो जेके पोइ असांखे ग़लतियूं न थियनि इन जे लाइ हीअ सभु शयूं हुजणियूं खपनि मां इन लाइ डिजीटलाइज चाहियां थी की मशीन हुजणी खपे ऐं उते नम्बर जीअं स्पीड अचे थी या छा कहिड़े नम्बर ते असां हलायूं पिया था न नंढी सिलाई पई थिए की वॾी सिलाई पई थिए उनजे लाइ असां नम्बर फेरिणो पवंदो आहे त उनजे लाइ डिज़ीटलाइज हुजणो खपे त जीअं अॼु कल्ह बसुनि में ट्रेनियुनि में सभिनी हंधु डिसप्ले थींदो आहे तहिड़ी हीअं हिकु मशीन में डिसप्ले हुजणो खपे ज़मानो हींअर सभु न्यू मोडिफ़ाए पियो थिए त हिनमें बि पुराणा ई अञा ताईं हलनि पिया था इन करे नवां हुजणा खपनि जीअं असां हुनखे चङी तरह हलाए सघूं ऐं बुनाईअ में बि जेके हथ सां ईअं अचे थो त अहिड़ो कुझु हुजणो खपे त जीअं असां नम्बर दॿायूं त उन नम्बर जी डिज़ाइन ऐं कलर ल लाइ चाहियूं त उहो न नम्बर जो कलर हली वञे त अहिड़ो हुजणो खपे